आमच्या गोंया आमच्या गोंयान म्हणटात ते खुबशे डेवलपमेंट जाता जशें इंडियेनय डेवलेपमेंट जाला आतां इंडियेन जें डॅवलोपमेंट जाल्या तेंचे सगळें मेन रिजन म्हणटात ते टॅक्नोलॉजी जशी जशी टॅक्नोलॉजी वाडत गेली तशी तशी आमची जी हें आसा स्थिती आसा भारताची स्थिती आसा तिय वाडत गेली ताच्याच बरोबर म्हणटात ते थोडे टॅक्नोलॉजी अशे हाडले की ते टॅक्नोलॉजी आतां आमकां बऱ्याक पडटा म्हणजे आमच्या आरोग्याक बीन सगळ्याक बऱ्याक पडटा तशेंच आतां एजुकेशन आसा जाल्यार एज्युकेशन सॅक्टरान थोडे आमचे एज्युकेशनलिस्ट आसा ते तातूंत कंट्रिब्यूट करता आनी जर बेस्ट एग्जांपल घेवपाक गेले जाल्यार मुकेश अंबानी जो आसा ताणें ताणें तो बिजनसमॅन आसा ताणें कशें एजुकेशनान ते टॅक्नोलॉजीन ताणें हें केलें ताणें जियो हें जियो सीम जे आसा तें ताणें काडलें इवन ताणें तें जियो सिमा खातीर वेगवेगळे वेगवेगळे हे हें सुद्दां लायले म्हटल्यार हॉटस्टार म्हणा ताच्या बरोबर जियो सिनेमा सो तशें करून करून करून करून तांच्यांनी तांणी कितें ताका कनेक्ट केलें इवन ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट आमी जर ट्रेड एंड ट्रांसपोट पळोवंक गेले न्हय ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट सुद्दां खूब विकास जाला आतां इंडियन पळोवपाक गेले जाल्यार खूब किदें किदें नवीन नवीन नवीन नवीन रोड्स डेवलपमेंट जाता फ्लाय ओवर्स डेवलपमेंट जाता आतां फ्लाय ओवर डेवेलोप डेवलपमेंट जावपाचें हें कारण म्हटल्यार ते इजी ट्रांसपोर्ट जाता इजी वे ऑफ ट्रांसपोर्ट जाता म्हणजे इजिली आमी हांगांतल्यान थंय वचूं शकता एका एका शहरांतल्यान दुसऱ्या शहरान आमी वचूं शकता एका स्टेटींतल्यान दुसऱ्या स्टेटीन आमी वचूं शकता आनी तें जें आसा ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट ते खातीर कितें जें कितें आतां खंय आमकां पावपाक जाय तें आमी बेगीनच्या बेगीन आमी पावता आनी ताच्यात बरोबर कितें आतां हे चेंजीस जाले हाच्यात खातीर कितें लोकांचे जे लायफ आसा तेय चेंज जाता म्हणजे आतां खंय वचूंक जाय लोकांक कशें पयलीं कशें हे बाबा एक फूल दीस वतलो दोन दीस वतले अशें जायी पूण आतां तशें जायना आतां फक्त टायमाचोच फक्त फरक म्हणटात तो आतां वेळ जो आसा तो आतां वेळ कसो हांगासल्ल्यान आतां दुसऱ्या कडेन आतां म्हळ्यार गोंय हांग हांगा कोल्हापूर वचपाक जाय जाल्यार पयलीं कशें हांगांतल्यान कोल्हापूर वचूंक जाय जाल्यार लोक कशे ट्रेनीन ट्रेनीन बीन वच म्हणजे हाचे गाडयेनी वचपाचें चड धरीनासले किद्याक जाल्यार ते अशें म्हणी की कोल्हापूर वचपाक येवपाक दोन दीस लागतले म्हटल्यार वचपाक एक दीस आनी येवपाक एक दीस असो एन्जॉयमेंट करपाक आमकां मेळची ना अशें म्हणी पण आतां कशें जालां आतां हें ट्रानसपोर्टेशन तशें आसा म्हणून कितें जालां आमकां इजी इजिली आमी एका जाग्या वयल्यान दुसऱ्या जाग्यार आमी वतात आनी ताच्याच खातीर लोकांक कशें जाता एका जाग्या वयल्यान दुसऱ्या जाग्यार वचप वचप इतकें इजी जालां की लोकांक आतां कांयत न्हय कशें ते एका जाग्या वयल्यान दुसऱ्या जाग्यार वता सो ह्या चेंजीक हे जे चेंजीस जाले ते खूब म्हत्वाचे कित्याक सांग आमी इतकी वर्सां हांवें इंडिये हातूंत भारतान रावतात पूण आमकां हे जे चेंजीस जाले ते पयलीं कांय नासले पयलीं कशें खंय वचूंक जाय आमकां खूब बाबा हांगा हांगांतल्यान बाबा आनी खंय वयतलो एका शहरांतल्यान दुसऱ्या दुसऱ्या हातूंत स्टेटीन बीन वतलो जाल्यार आमकां कितें खूब चितचें पडा कशें जातलें किदें जातलें किदें जाता आमकां खूब अशी तयारी करचें पड पण आतां अशें जायना आतां कशें आतां आमी बसीर येता आनी सोमतोच प्लॅन जालो सोमतें आमी वचूं शकता इवन आतां एज्युकेशन सुद्दां म्हणपाक गेलें जाल्यार एज्युकेशन सुद्दां इतकें चेंज जालां की एज्युकेशनान आतां नवीन नवीन नवीन नवीन नवीन नवीन अशी टॅक्नोलॉजी सुद्दां इनवॉल्व करता टॅक्नोलॉजी कित्याक घेता जाल्यार टॅक्नोलॉजी आनी एज्युकेशन दोनांयले एक जावन तें शिकोवपाक बऱ्या बशेन मेळटा आनी ते बऱ्या भशेन शिकोवपाक मेळ्ळ्या खातीर कितें जाता जें आमचें एज्युकेशन आसा तें सुद्दां खंय तरी फुडें पावलां आतां एनटरटेनमेंट म्हणपाक गेलें जाल्यार एनटरटेनमेंट आमच्या लायफान म्हणटा तो पयलींचो एंटरटेनमेंट आमकां आसलो तो फक्त कसो आमकां एका पिक्चरान पळोवपाक मेळ पूण आतां अशें ना आतां एक सिरियल म्हणा नाऱ्या नेट नेटफ्लिक्स ओर एल्स यू ट्यूब चॅनलां सो प्रत्येक जे गजाली आसा थंय थंय आमकां हे एंटरटेनमेंट आतां मेळटा इवन आमच्या लायफान सुद्दां आमचें कशें एंटरटेनमेंटच जाल्लेलो आसा आतां पयलींच्या पयलींच्या सारकें ना म्हणल्यार एक आतां पयलीं कशें एक तर आमकां कितें पळोवपाक जाय एक प्रोग्राम पळोवपाक जाय जाल्यार त्या जो टायम आसा त्याच टायमार लाग परत तें दाखयनात पूण आतां कशें आतां ते परत परत परत दाखयता एक एक एपिसोड आसा चार फावटी तरी दाखयता सो ताच्या खातीर कितें जाता तो जो एपिसोड आसा तो आमकां फूल पळोवपाक मेळटा ताच्या खातीर आमकां इजिली सगळें मेळलेलें आसा टॅक्नोलॉजी इतकी वाडल्या की आतां कितें आमकां एक्सेस करूंक जाय म्हणल्यार कितें आमकां खंयसर कसली गरज आसा जाल्यार ती आमकां इजिली मेळटा आनी टॅक्नोलॉजींनत आतां एक अशें की टॅक्नोलॉजी सुद्दां एक आतां आमचे एक आं किंवां जिवनाचो एक भाग जाल्लेलो आसा तो जिवनाचो भाग आसल्या कारणान कितें जाता की टॅक्नोलॉजी आमच्याच बरोबर चललेली आसा